पहेल जो खेलाड़ी थे लोग वो लोग बहुत अच्छा थे इतना अच्छा लगता था पहले खूब खेलते थे लोग तो बोत मेरे को मज़ा आता था इतना अच्छा लगता था कि हम क्या बताएँ आपको बहुत सुंदर लगता था और जब हम खेलने गए थे तो खेलने के बाद वहाँ पर जब गए थे तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं जीत गई वहाँ पर जीतने के बाद जीतने के बाद न बहुत सुंदर लग रहा था मैं पास हो गई वहाँ पर जीत गई तो मेरे को एक मेडल मिला मेडल मिलने के बाद वहाँ पर सब लोग कहे अरे ज्योति को मेडल मिल गया ज्योति को मेडल मिल गया है अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है मेडल मिलने के बाद फिर फिर एक उसका कबड्डी में गई थी तो खेलने के लिए कबड्डी में भी पास हो गई तो मेरे को बहुत बड़ा मतलब गिप्ट मिला बोले कि बहुत तुम अच्छी खेली हो जब मैं पास होकर आई तो मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं बहुत अच्छा तुम खेली हो देखो मेरी लड़की इतना सुंदर खेली है कि इतना सुंदर खेली है कि ए पास होकर इतना अच्छा नम्बर लाई है बहुत सुंदर आया था नम्बर भी सब लोग मेरे को बहुत वो किए बोले कि यह लड़की बहुत सुंदर खेली है और मेरे को मिला गिप्ट बहुत सुंदर हम बहुत खुश हो गए मेरे माँ बाप बहुत सोचते थे कि बहुत अच्छा खेली है मिला है मेडल मेडल मिलने के बाद फिर ये आपका क्या बोलते हैं कि जो पहले के जो खिलाड़ी थे लोग ओ भी लोग बहुत सुंदर खेलते थे उन लोग के भी पास में हम जाती थी खेलने के लिए वहाँ पर भी जीत का आती थी तो मम्मी लोग कहती थी कि बहुत कहती थी लो कि वहाँ पर भी बहुत अच्छा खेल रही है इसलिए न इसको मेडल हर ठर मिल रहा है तो मैं एक बार गई थी वहाँ पर गई थी दिल्ली में खेलने के लिए दिल्ली में गई थी खेलने के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी थे बहुत सारे खिलाड़ी थे पूरा खो खो खेले थे इतना सुंदर लग रहा था खेलने के बाद इतना सुंदर लग रहा था कि हम क्या बताएँ बहुत सुंदर लग रहा था फिर उसके बाद बहुत मजा आ रहा था इतना मजा आ रहा था कि हम क्या बताएँ खेलने में वहाँ पर वहाँ पर जीत कर मेरे को गिप्ट उप्ट मिला सब सर ओर थे लब बहुत मैं उन लोग का पैर ओर छुई बहुत अच्छा लग रहा था सब लोग बोल रहे कि अरे ज्योति कितना सुंदर खेली बहुत अच्छा खेली सब लोग शाबाशी दिए बहुत ताली पीटें लोग बोले रहें बहुत अच्छा खेल रही है ये खिलाड़ी बहुत इसको खिलाड़ी को रखना पड़ेगा मेरे माँ बाप को बुलाया लोग बहुत अच्छा लगा उन लोग को भी फिर एक बार अब इस टाइम में भी हम खेलते हैं ऐसा बात नहीं है कि नहीं खेलते हैं इस टाइम में भी खेलते हैं खेलते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम इतना अच्छा लग रहा था कि हम क्या बताएँ सोच लीजिए बहुत खेलते थे खेलने के बाद वहाँ पर हम खेलते थे खेलने के बाद फिर कहीं और गए थे इधर बनारस में गए थे आए थे लोग कोच जो वो जो खेलने वाले थे खेलाड़ी लोग थे वहाँ पर भी हम गए थे खेलने के लिए तो बहुत वहाँ पर भी अच्छा खेलते थे और जो पहले के लोग जेतना खिलाड़ी थे न इतना अच्छा लग रहा था इतना अच्छा लग रहा था कि हम क्या बताएँ आपको बहुत सुंदर खेलते थे लोग पहले के लोग इतना सुंदर खेलते थे लोग कि हम क्या बताएँ लेकिन एक जो ठर कहीं कहीं कहीं कहीं जाते हैं हम तो वहाँ पर कभी काल हार भी जाते हैं तो मम्मी लोग कहती हैं देखो यहाँ पर हार गई कैसे हार गए मैं बोलती हूँ अरे गलती हो गया यहाँ पर कैसे मैं हार गई समझ में आता नहीं है अबी गई थी वहाँ पर बिहार में गई थी खेलने के लिए तो वहाँ पर देखिए मैं पास होकर आई इतना अच्छा लगा सबको बोलें अरे यहाँ पर यहाँ का तो बहुत फस्ट आ गई है ये बहुत मेरे को शाबाशी दिए लोग बोल रहे हैं कि वाह कितना खिलाड़ी अच्छी खेल रही है इसको रखा जाएगा कोच में ये रहेगी हर जहाँ जहाँ गेम जाता था वहाँ वहाँ कैसे खेलते थे हम लोग वहाँ पर कैसे खेलते थे हम लोग पूरा टीम बास्केटबॉल भी खेलते थे हम लोग हाथ से पूरा करते थे हाथ से भी खेलते थे वहाँ पर जाकर बहुत खेलाड़ी मतलब कि खेलाते थे लोग सिखाते भी थे खेलाते बी थे मलतब वहाँ पर पास हो जाते थे तो बहुत खुश होते थे इतना खुश हो रहे थे कि क्या बताएँ हम हम बोले कि अरे मैं सोचती थी पहले कि मैं कैसे खेलूँगी मैं कैसे खेलूँगी जब खेलने लगी वहाँ पर तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा मैं पास होकर आने लगी तो मेडल ओडल सब मिलने लगा तो सब लोग खुश हो गए अरे वाह कितना सुंदर खिलाड़ी है खेली है अच्छा खेल रही है फिर उसके बाद गई थी वहाँ पर गई थी दिल क्या बोलते हैं कि यहाँ नंदगंज में मेरे भाई का उस्कूल भी है वहाँ पर भी हम जाती थी खेलने के लिए वहाँ पर भी कोच लोग खेलते थे बहुत अच्छा का अच्छा खुब सुंदर खेलते थे